सबसे अप्रत्याशीत चीजों में हमारे साथ एक हैकिंग पर हुई थी वह यह है कि हम लोग हैकिंग करने के लिए उतघन के पहाड़ियों के तरफ गए हुए थे काफ़ी अच्छा क्षेत्र है ऊँचे ऊँचे पहाड़ है घना जंगल है साथ ही पहाड़ों के बीच में से बहती हुई नदी है जो कि देखने में काफ़ी सुन्दर दिखती है हम जब वहाँ हाइकिंग करने के लिए पहुँचे तो हमारे साथ एक गाइड थे साथ ही हमारा दस लोगों का एक गुरूप था हम लोग वहाँ हाइक करने गए थे तब हमें बताया गया था की वहाँ पर हमें काफी सारे सुन्दर सुन्दर पन पंछी देखने के लिए मिलेंगे साथ ही कुछ हिरण देखने के लिए मिलेंगे तीन नील गाय और शायद भालू भी दिख सकता है पर हमें तो ऐसा नहीं बताया गया था कि हमें खतरनाक वन्य प्राणी जैसे कि बाघ या चीता वहाँ देखने के लिए मिलेंगे परंतु जब हम वहाँ हाइकिंग के लिए पहुँचे तो हमने एक दिन कास हाई चढ़ा चढ़ाई चढ़ी उसके बाद हम वहाँ एक कैंप बना कर रह रहे थे परंतु जब हमारा दूसरा ही दिन था रात थी और हमें यह पता चलता है कि वहाँ पर एक बाघ का आसपास के क्षेत्र में मूवमेंट है जहाँ पर वो बाघ घूम रहा है तो हमें उसी वक्त हमारी हाइकिंग उसी जगह छोड़ कर हमें वापस शहर में आना पड़ा जो इस समय हम काफी डर गए थे क्योंकि हमारे साथ दस ग्यारह लोग थे और वह सब उस हाइकिंग में थे और सभी नए नए व्यक्ति थे जो पहली या दूसरी बार ही हाइकिंग करने के लिए आए थे तो यही हमारे साथ सबसे अप्रत्याशीत घटना थी और हम ट्रैक्स पर अक्सर फोटोज क्लिक करते रहते हैं जब भी हम ट्रैकिंग पर जाते हैं हम काफी सारी फोटोज निकालते हैं विडीयोज बनाते हैं और उन्हें हम फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हैं वहाँ पर हमारे कई सारे फौलोअर्स जो हैं जो हमें हमारी विडीयोज और पिक्चर्स को देखना पसंद करते हैं हम जब भी हैकिंग पर जाते हैं तो हम वहाँ कि ढेर सारी विडीयोज निकालते हैं औ फोटोज निकालते हैं और उन्हें लगातार पोस्ट करते रहते हैं क्योंकि हमारे साथ न सिर्फ हम उस हाइकिंग पर गए हुए रहते हैं बल्कि हमारे जितने फौलोअर्स हैं जो हमें हमारी विडिओज और फोटोज देखते हैं वो लगातार हमारे साथ संपर्क में बने रहते हैं और उन्हें साफी पसंद आता है और हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लगातार फोटोज को डालते रहते हैं ताकी लोगों को ये खूबसूरती प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का नज़ारा लगातार वो देखते रहें और उनको भी आंतरिक शांति पोह पहुँचे और वो भी अगले बार हमारे साथ हाइकिंग पर या ट्रैक पर आने कि कोशिश करें क्योंकि हमें जब भी हम ट्रैक पर जाते हैं या हाइकिंग करने जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है